ہمارے یہاں پر الگ الگ الگ الگ طرح کے تہوار منائے جاتے ہیں جیسے جیسے ہندوؤں میں دوالی دوالی ہولی اور وہ ناگ پنچمی اس سال میں ایک بار میں ایسے تہوار ہوتے ہیں جو سال میں ایک بار آتے ہیں تو یہ ہندو ہندو لوگ نوراتری میں نو نوراتروں کے نو دن کے اپنے مت کے ورت رکھتے ہیں اور مندروں میں جا کر پوجا کرتے ہیں اور ناگ پنچمی والے دن یہ اپنے وہاں جاتے ہیں شیو شیو مندر پر جاتے ہیں بڑے بڑے مندروں میں جا کر ناگوں کو دودھ ودھ یہ ہے پلاتے ہیں اور مسلمانوں میں جو مسلمانوں میں مسلمانوں میں بھی بہت سے تہوار ہوتے ہیں جو سال میں ایک بار آتے ہیں جیسے عید ہو گئی بکر عید ہو گئی محرم ہو گئے تو مسلمان لوگ عید پر عید سے پہلے رمضان سیلیبریٹ کرتے ہیں مانے کہ رمض روضے رکھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اور فر عید والے دن عید والے دن میٹھا بناتے ہیں اور ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں اور اچھے سے خوشیاں مناتے ہیں اور بھی بہت اچھے سے خوشیاں مناتے ہیں نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں اچھے سے خوشیاں مناتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ میں باہر گھومنے جاتے ہیں اور عید پر بہت خوشیے امت کی بہت خوشی ہوتی ہے انھیں عید کی عید سیلیبریشن کرنے میں اور انھیں اپنی دوستوں وغیرہ کو بھی گھر پر بلاتے ہیں ان کے گھر بھی جاتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں